हैल्लो जी भाई मिस्त्री साह्ब बोल्ला दे साह्ब मिस्त्री जी मिस्त्री जी घर बनाना हा ते ठीक ठीक मिस्त्री जी घर बनाना हा ते सनाओ केह् ठेका पूरे घरा दा ठेका केह् लैगे आहो ते तुस सनाई दियो निं पूरा पूरे घरा दा ठेका ठुका केह् लैगे तुस केह् ध्याड़ी किन्ने बंदे हां हां ते घरा दा ठेका ठुका हांजी हांजी

हां हां हां ठेके कन्नै ध्याड़ी कन्नै आप्पू करना पौंदा ठेके कन्नै मिस्त्री नै अपनी मर्जी दा करना कन्नै हैं हां हांजी हांजी ते भैया कन्नै बाटर प्रूफ पूरा घर बनाना ऐ असैं भैया पता केह् गल्ल होंदी पैसा खर्चना फिर एह् घर इक वारी बन दा पलै पलै ते बनदा नेईं ऐ हां ते पैसा खर्चना भैया ते फिर इक्के बारी खर्चोंदा कोई पलै पलै पलै पलै नेईं खर्चोंदा ते फिर भैया कदूं करचै मिस्त्री गल्ल बात इदे घरा दी हांजी हांजी

चलो ठीक ऐ फिर शाम्मी आयो चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ